हँ हमरा रामदीन जेनाइ छै रामदीन जेनाइ छै ओ पूजा करैलए हँ

फूलदानी लेनाइ छै चन्दन लेनाइ छै आ अक्षत चन्दन अगरबत्ती सिन्दूर तऽ हमरा पूजा करनाइ छै हँ पूजा करनाइ छै अथी फुलडाली दहो फूल दहो सुनिये ने फूलडाली दए दियै फूल दए दियै फूल दए दिय फूलडाली बेलपत्र और यऽ बेलपत्र